काल्हि जे हम गाड़ी केने रही यौ से तऽ अहाँ गाड़ी टाइम पर एबे नहि केलियै हमरा तऽ सासुर जेनाइ छै ओहिठाम विवाह छी आबि गेलहुँ अच्छा कोनो बात नहि छै कोनो देर नहि भेल चलू पैसा तऽ हमरा जे छै से दू हजरिया अछि ओकरा छूटा करवा लिअ नऽ छुटा तऽ नहि अछि ओकरा छुटा करवाकऽ अहाँ अपन पैसा काटि लिऔ हमरा छुटा कराकऽ किआतऽ यै नहि अहाँ अपन छुटा करवाकऽ अपन पैसा काटि लिऔ हम तऽ जाइ छी किआ तऽ शादी विवाहमऽ जाइ छी हम कतए जायब लऽके अहाँ जे छै से एकरा छुटा करवाकऽ अहाँ काटि लिअ हमरा छुटा नहि अछि